जय झूलेलाल असांखे गाॾी खपीते शिरडी नासिक वञण जे लाइ ॿ ॾींहंनि जे लाइ हिकड़ी राति धर्मशाला में माना जीअं राति रहंदासीं न ॿिए ॾींहुं निकरंदासीं त सतनि कलाकनि जो रस्तो आहे त हुनजे लाइ असांखे गाॾी अहिड़ी खपे जिते छ्ह माण्हूं अची सघनि वॾेरी न यात्रा में बि काई तकलीफ़ न थिए उनीअ कंडीशन तव्हां ॾिसी ॾेजो त ड्राइवर असां वटि आहे असां सभिनीनि खे ड्राइव करणि ईंदी आहे गाॾी त उहा असां पाणे कंदासीं

न

न पैसनि जो मां ऑनलाइन ते तव्हांखे ब पहुचायां की तव्हांखे माण्हू जे थ्रू चेक पेमेंट कयां कीअं तव्हांजो हिसाब किताब आहे पेमेंट तव्हां कीअं वठणु पसंदि कंदा जय झूलेलाल